बुंनांसिगौ आच्चा जों गोदो गोदाय जों मिथिसयैयाव बिदिनो गोरों गोरा लाबोनानै जे माबोरै बाथौखौ गायसननांगौ बे बाथौखौ गायसननायाव सिजौ गायनांगौ सिजौ महरनि बेर दुमनांगौ अथ्र'था बेरा दुमनाय जरा जराहाय जे बेनिफ्राय आगोलनि बेबायदिनो साहा फानि लोंना थामसा थामसि उनथायनानै रायलायनानै जे बै थानसालियाव साब्रै दौरि दौसा लायो दा बिसोरखौ खुलुमो बेनिफ्राय जाहाथे बाथौआ थांना थाथों दे बे बाथौआवनो जे दंफां लाइफां बिबार इनु बावो अनेक मने खिन्था दौरि दौसाया जेखौ लाबोनो होयो बेखौनो लायो धरिल' फुल नङाबा जाया आरो गाज्रि प्रहाद होयाबा जाया बेदिनो दे बाथौ धोरोमखौ दासिमबो सालाय गासिनो दङ खिन्थु गोदो आगोल जेबो गैयामोन दा बिदिनो आरो गोदान गोदान जे दै थुलुनसि आरो गय फाथै आरो लाइजौ बेदिनो फास्लि बहायो आरो आरो बेबायदिनो

गावबागाव मोसौ मैयाव खुलुम फैयो आरो रायजो राजाजोंथ' जिथु खुलुमगोनानो रायजोफोर होनायाव खिन्थु निजा निजाबो फैनानै बिदिनो बोर लाफैयो जाबायखोनरो अ बोरो